आंनि फालांगिआव सानै मावग्रा लानाय जादोङो बिसोरखौ जोथोन लानो थाखाय आरो बिसोरनो फुंनि बाहागोआव जिगाब गांसो आरो सानसुनि टाइमआवहाय दाना होयो बिनि उनाव बेलासि समाव आरोबाव खेबसेबाव दाना होनाय जायो आरो बारिआव माइ फुन्जिआव बिसोरखौ खानानै जिगाब जाहोनाय जायो आरो बिसोरनि थानाय जायगाखौ साखोन सिखोन बे सानै मावग्रा लानायफ्रानो बिसोरनो साखोन सिखोन सिबस्रानानै जायगाफोरखौ जोथोनै लाखियो आरो फिनाइल माबा माबि मुलिफोर स्प्रे खालायनानै जागाखौ साब सिखनै दोननाय जायो